हेलौ ना गुरनो औ औ थाङो हा ओंखारथ'आखै ओहो जेखाइ लादो औ औ दे नै आं जेखाइ लानो नागेरदों थाइजौ फिथाय ला नारें खाजि हा औ नै आंहाबो खबाइ दुरुं बेल्सा खानो नागिरदों औ थाइजौ फिथाय ला थाइजौ फिथाय औ आंबो नारें खागुजि लागोन दा ना गुरनायाव जानांगोन ना औ औ लाङाबा माखौ जाबोनो ना गुरखांनानै जानो लुबैयो ना ओंखायनो गोदै गोबाबबो लादो माबाफोर फिथाय सामथाय थाइजौ फिथाय थाइबें फिथाय ला

खोनादों फैदो नोंबो आंबो थांनोसै ज' थांनोसै बे उमुग उमुगआबा थाङोना थाङा जों सानैजों थांनोसैबाल मालाय थाङाबाबो सानैणजों थांनो हायो सानैजोंनो थांनो हायो औ औ औ बेजोंनो थांनोसै रावबो थाङाबा सानैजों थांगोन दा आराम थाइजौ फिथाय खान हा औ ओरै साहा गुरलांनोसै थाइजौ फिथाय जाबोनांगौ आनारस फिथाय

औ खोनादों खोनादों औ खादो नै आंबो मुसारि खादों मुसारि जेखाइ खबाइ जेखाइ आंहा जेखाइ दुरुंआ जदों औ दै लानोसै बथल गंनै आं दै नङाबा थानो हायाहाय औ हाब दै ख्लाब ख्लाब ख्लाब जालु जाला जानांगौ दा गुरखांबा आंहा थोथ प'वासे जागोन प'वासे फानगोन है आङो है बिमा फिसाल'खा आदा केजि मोनबा प'वासे फानगोन प'वासे जागोन है जायो आंहा बाराय गैया औ दे दोनजायो औ दे दे ओंखारनोसै